पेंटिंग सां स्केचिंग करण बि सिखी सघिबो आहे पर पेंटिंग ॾाढी सवली थींदी आहे स्केचिंग में थोरी महिनत वधीक पैंदी आहे छो जो हुन में पैंसिल सां हलिको घाटो करिनो आहे कीअं करिनो आहे वधीक ध्यानु रखिणो पवंदो आहे ऐं रंग आसानीअ सां भरिजी वेंदा आहिनि इनकरे पेंटिंग खे धीरे धीरे करे प करे सघंदा आहियूं ऐं आसान आहे पर नामुश्किल बि नाहे